मेरे गाँव में मेरे गाँव में ये आटा का चक्की है मेरे गाँव में और किराना दुकान है और फिर ये हल्दी मिर्ची ये सबका पाउडर का मशीन है तो वो सब बहुत अच्छे से चलते हैं मेरे मतलब छोटा मोटा एक कोल्ड स्टोर भी है मेरे गाँव मतलब मेरे गाँव के बगल में उस कोल्ड स्टोर में भी मतलब आलू रखा जाता है और बहुत सारा सामान उसमें रखा जाता है तो पर्सनली मेरे गाँव में दो ही मेरे मेरे पर्सनली मेरे गाँव में दो ही ये बिज़नेस होता है एक पाउडर का और एक आटा का और एक मेडिसीन का भी चलता है जो शायद हरियाणा या अम्बाला से दवाई मंगाता है और मार्केट में लेकिन छोटा है वो बड़ा नहीं है छोटा है वो चलता है अच्छे से नहीं चलता है तो मेरे पास के गाँव में जो है ये कोल्ड स्टोर है वो बहुत अच्छे से चलते हैं बहुत ढंग से चलते हैं और मेरे गाँव में भी मेरे गाँव वाले को उस आटा चक्की से बहुत फायदा होता है क्योंकि आसपास के गाँव का लोग भी उन्हीं के यहाँ आते हैं क्योंकि उनका आटा बहुत अच्छे से बहुत अच्छे पीसते हैं तो उनके यहाँ उन्हीं के यहाँ आते हैं और क्या कहते हैं ये जो पाउडर बनता है वो पाउडर बहुत अच्छे बनाते हैं उसमें किसी भी चीज़ का कोई मिक्स नहीं करते हैं तो उनका पाउडर मशीन भी बहुत अच्छे से चलते हैं उनका पाउडर मशीन का नाम है तुलसी फ्लावर वो बहुत अच्छे से करते हैं उनके यहाँ धनियाँ हल्दी मिर्ची या फिर ये गरम मसाला का भी होता है दालचीनी का ये सब भी पाउडर बनाकर वो बेचते हैं गाँव का लोग उनके यहाँ से खरीद कर और मार्केट पहुँचाते हैं